हा कुझु लोकल चेरेटीस आहिनि मुंहिंजे शहर में जीअं त लक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट आहे वजूद फाउंडेशन स्वामी सेवादास चेरीटेबल ट्रस्ट उत्तम सिंंधी फाउंडेशन इहे असांजी ऐं ॿियूं बि केतरियूं आहिनि असांजे समाज ते हिननि जो काफ़ी असरु आहे सपोट बि आहे ऐं उहे माना असांजे समाज ते जेके बेरोज़गार आहिनि जेके अनाथ आहिनि बुज़ुर्ग आहिनि हुननि जी काफ़ी संभाल कंदा आहिनि उन्हनि जी रोज़मरह जी ज़रूरत पूरीयूं करण जी पूरी तरह सां कोशिशि कई वेंदी आहे हिननि चैरिटी जी तर्फ़ सां बाक़ी हीअ मां को होमलैस जेके घर हूंदा आहिनि उहे अॼ ताई ॾिठा कोन आहिनि